असां ॻाइण वक़्तु बैंड या ऑर्केस्ट्रा हूंदी आहे ऐं उन सां गॾु जेको संगीतकारु हूंदो आहे सो पहिरीं पहिरीं त वञी करे असां सभिनि खे हथ पेर जोड़ींदा आहियूं ऐं उन खां पोइ संगीतकार खे बि नमस्कार करे ऐं पुछंदा आहियूं त कहिड़े स्किल जो असांखे गीत ॻाइणा आहिनि अठ ॾह गीत आहिनि त उन्हनि जा अलॻि अलॻि नमूना हूंदा आहिनि त उन्हनि में पहिरींकारी ॿीकारी चौथी अची या पंचम ते ॻाइणो आहे पंजीकारीअ ते ॻाइणो आहे चौथीकारीअ ते ॻाइणो आहे इहो सभु जेको आहे सो असां नोट कंदा आहियूं इन खां सवाइ पोइ वरी असां ऑक्टोपेड जो रिदम ॾिसंदा आहियूं उन्हनि जी लइ ॾिसंदा आहियूं ढोलक हूंदो आहे गिटार वारो हूंदो आहे सभिनी सां सुर सां सुर मिलाइणो पवंदो आहे ख़ासि करे जंहिं असां सिंधी गीत ॻायूं था त उन में ढोल ऐं ढोलक या तबलो बिल्कुलु उहो ताल जेको जमट ताल पिणु चवंदा आहिनि उन जो ख़ासि ध्यानु रखंदा आहियूं ऐं संगीतकारु पिणु इन ॻाल्हि जो ज़रूर ध्यानु रखंदो आहे जीअं उन ताल ते सभु झूमंदा आहिनि ऐं नचंदा आहिनि अहिड़ी तरह मां बैंड या ऑकेस्ट्रा वारे वारनि खे या संगीतकारनि खे सहयोग ॾींदो आहियां ऐं हू बि सहिकारु ॾींदा आहिनि